हलो रहेवत होटल मां कल्ह मुंहिंजो ऑडर तव्हांजे हितां तव्हांजे होटल मां रोटी घुराई हुई पर मूंखे हुनजो बिल ज़रूरी खपे थो छो की मां जंहिं कंपनी में कमु कंदो आहियां हुन कंपनी में मूंखे बिल ॾियणो पवंदो इनकरे तव्हां महिरबानी करे बिल मोकिलींदा